ॿ सौ यारहं अठ सौ अठावीह अ हिकु हज़ार एकवीह ऐं ॾह हज़ार हिकु सौ यारहं पंद्रहं हज़ार ॿ सौ हिकु